दाथ' मानसिफ्रा दाम गोसा गोसा मबाइल लायो बिदिनो इउस खालामो बांसिनानो आइफन खौै मोजां मोनो दामगोसाबो बिनिफ्राय भिभ' अप' बिदिनो एमआइ दं सेमसां दं मोजां बिदिनो आंबो लायो भिभ' खौनो अप' खौनो केमेरा याबो मोजां इउस खालामनोबो मोजां बिदिनो फुल जाया थाबनो आंनि मबाइल नि दामाबो बिदिनो बाइस हाजारसो थांदों आरो बायनायाव बिनि उनाव दासिमबो गाज्रि जायाखै आंनि मबाइल आ सारि बोसोर जानोसै दासिमबो जेबो प्रब्लेम मोनाखै आङो मोजां मोनदों इउस खालामनानै आंनि मबाइल खौ बांसिनानो बाहायो केमेरा नि थाखाय मोजां मोनो बेनि उनाव जेबो हें बो जाला बाया बिदि गाज्रिबो जाला बाया फन खालामनाय मानायफ्राव बिदिनो भिडिअ' सिडिअ' बिदि नायनायफ्राव जेबो प्रब्लेम मोनाखै दा मोजां मोनदों आरो बिखौ भिभ' खौ